ہیلو سر آپ اولا کسٹمر کیئر سروس سے بات کر رہے ہیں سر میں نے ابھی ایک اولا بک کیا تھا حضرت گنج جانے کے لیے تو سر مجھے کسی وجہ سے کینسل کرنا پڑ رہا ہے اور میں نے جو پیمنٹ کیا تھا جو اس کا پیسہ تھا کرایہ وہ میں نے آن لائن بکنگ کے ٹائم ہی کر دیا تھا تو سر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا پیسہ ہے وہ میرے اولا وائلیٹ میں آ جائے تو سر کتنا ٹائم لگے گا میرا پیسہ آنے میں اچھا اچھا ایک سے دو دن کچھ پیسے کٹیں گے تو نہیں سر اچھا اچھا نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے سر تو میری جو رقم ہے اس کو آپ میرے وائلیٹ اولا وائلیٹ میں بھیج دیجیے اور کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے کینسل کرنا پڑا تو اس میں کچھ چارج وغیرہ تو نہیں لگے گا نا سر اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تو میرا پیسہ واپس کر دیجیے اور میں دوبارہ پھر کبھی ضرورت پڑی تاکہ میں اس کو دوبارہ استعمال کر سکوں